हैलो ओला कैब सर्विसिस मूंखे हिकु कार खपंदी हुई चारि माण्हुनि लाइ असां लोनावला वञण लाइ ट्रिप ऑर्गेनाइज था कयूं इहा कार असांखे उणिवीह जुलाई ॿ हज़ार टेवीह सुबुह जो सते वजे खपे तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी कार्स अवेलेबल आहिनि मूंखे ॿुधायो ऐं तव्हांजो भाड़ो घणो आहे उहो बि मूंखे ॿुधायो ओके ऐं असांजो जेको पिक अप लोकेशन हूंदो उहो हूंदो गोल मैदान उल्हास नगर ॿ असांजी जेकी होम लोकेशन आहे उहा आहे सत्यम अपार्टमेंट ॿ सौ हिकु नियर गोल मैदान उल्हास नगर ॿ त तव्हां मूंखे ॿुधायो इहा कार अवेलेबिलिटी कॾहिं ताईं मूंखे कंफर्म थींदी